हमारे क्षेत्र याने गाँव में तो स्टेडियम नहीं है पर हमारे क्षेत्र के थोड़ा दूर पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है इस्पोट स्टेडियम वहाँ पर समझ लीजिए हर एक गेम का सिखाया जाता है खेला जाता है जैसे गेम में ले लीजिए क्रिकेट बौलीबॅाल हॅाकी और बैडमिंटल कबड्डी कुश्ती मतलब जैसे बहुत कुछ वहाँ पर सिखाया जाता है और खेला भी जाता है साथ में अधिक से अधिक लोग वहाँ पर रनिंग करना भी पसंद करते हैं सुबह में शाम में युवा से लेकर के बुजुर्ग तक सब लोग वहाँ पर जाते हैं अपना समय देते हैं वहाँ पर एक घंटा सुबह एक घंटा शाम ऐसे जिसके पास जितना समय रहता उस समय के हिसाब से चलते वहाँ पर उसके बाद में हमारे क्षेत्र हमारे क्षेत्र से कुछ पर सटा हुआ कराटे भी सिखाया जाता है अच्छा ख़ासा जिस जिस जिसमें कराटे में भी आजकल के जो यह आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखते हैं कराटे भी अच्छी चीज़ है